हँ कि यऽ समाचार हँ हम पत्रकार साहब छी हँ हम अररिया जिलाके रहए बला छी हँ की बात हँ कि करबै देखियौ ने अहाँ कनिटा बुझियौ बिचारियौ कतहुँ जैयौ ओहिठाँ बुझियौ जे कतऽ कोना जमीन विवाद भेलैया कतऽ की सब भेलैया ओ जेबै एबै तकरबादे ने अहाँके पता चलत हँ तऽ अहाँ एकबेर बड़का बड़का अफसर सबसँ बुझियौ जे कोना की वातावरण छै यऽ छापबै ने जे जमीन जगहमे की कोना मेटरके झगड़ा सुलझतै की होयतै कतहुँ मारि पीट भेलै ओकर कोना निदान होयतै हँ

ओ आब बुझियौ ने अररिया अररिया आबु घुम घुमु देखियौ एहिठमाँ की सब होइत छै हँ तऽ बतेबै अहाँ जे सब से सब छापि देबै हम हँ तेँ ने हँ हँ ओ तऽ खूब सुन्दर चलि रहल यऽ की कहलियै हँ आज तकके हँ रोज रोज जे बात होइत छै ओ बात छपै छै हूँ हँ अहाँ देखियौ एकबेर आगू खोजियौ केमहर छै हँ से जतऽ जतऽ होयतै अहाँ घुमि फिर कऽ हमरा बतेबै तब ने हम छापबै हूँ ठीक छै बतबियौ

हँ पूजा पाठ काल्हि सोमवारी छी सेहो छापल जेतै भए रहल छै हँ पूरे काल्हि खना फेर सोमवारीके